जोंनाव सोलिगासिनो जों जों गामिनि मानसि नालाय औ जोंनाव औ गिदिरै जायो जोंना गामिया ज'यै खुंनाय जायो बे फोर्बोखौ

बे फार्स्ट दिनाव औ फार्स्ट दिनावथ' जों फुजा होयो औ

औ औ बेखौथ' फालिनायाथ' गोबां सप्तासेया लासै थानाय जायो औ फार्स्टआवनो फुजा होनाय जायो बिनि उनाव नेक्स्त दिनाव मोसानाय जायो आरो औ गोबां हान्जा खालामनानै गुबुन गुबुन मानसिफोरनि नख'राव थाङो गामियाव मोसाहैयो आरो जों जौ लोंनाय मानि जानाय लोंनाय बेफोरथ' जाखायो जोंनाव

औ बेयावथ' थांगोन गासिबो आङो औ औ औ औ

औ औ जोंनि गामियावबो गामिनि गासै राइजोफोरा खुंनाय जायो ज'यैनो बेयावबो गोबां मोसाखावरिफोर लिंहरो आरो रोजाबगिरिफोर बिदिनो आरो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राबो नायनो फैयो बे सान्नै सानथामसो खुंनाय जायो औ आरो कम्पिटिसनफोर जायो बेयाव गासिबो बाहागो लानो हायो उन्दैफ्राबो गिदिरफ्राबो

औ औ औ बिदिनो खुंनाय जायो आरो गामियाव

सोलिगासिनो औ दे